आतां शेत आमी रोयलें आनी तें कुसलें जावं कितें फाटल्या दिसांनी भरपूर पावस झडलो झडलें आमी थाम लायले ते लोकांनी शेतांनी जाल्यार तें कुसोन गेलें जाल्यार आमचो कश्ट आहलो तो सगळो व्यर्थ गेलो न्हू कित्याक आमी हें रोवन आनी कितें फायदो अशें जालें आमचें घरांतले लोक आतां सगळीं घोळोन लोकांकय घालून कांय फायदो ना जालो अशें म्हणोन तें शेत आतां अशें केलां म्हणून गोवोरमेंटान तें शेत बाबा हें जालां म्हणोन गोवोरमेंटान आमकां किदें तें शेताचेर आमकां किदें हेल्प करचो आनी आमकां किदें तेणें तें दिवचें ना किद्याक आमचो कश्ट केले सगलो फुकट गेलो न्हू हो पावस झोडलो आनी किदें शेतां कुसलीं अशीं फाटल्या दिसांनी आनी भरपूर पावस झोडोन सगळीं शेतां गेल्लीं इपय त्या खातीर तीं शेतान आमकां कितें तरी तेणें आमकां मदत करची गोवोरमेंटाक इतलें आमचें हें आसा अशें